अगर मछलियों की बात करें तो यहाँ पर मछलियाँ लोगों को पसंद तो बहुत होती है और अलग अलग तरह से यहाँ पर लोग मछलियों को खाते हैं यहाँ पर सिंघाड़ा मछली रानी मछली एक काँटा मछली रोहू मछली यह सारी मछलियाँ ज़्यादा आ आती है और यही ज़्यादातर खाई जाती है और इसको भी लोग अलग अलग तरीके से खाते कोई फिश करी बना कर खाता है कोई फिश पकौड़े बना कर खाता है कोई जो मछली होती है उसको रोस्ट मतलब ऐसे ही सेंक कर खाता है कोई मछली की आँख खाते हैं कोई मछली के जो गिल्स होते हैं वह खाते हैं और ज़्यादातर मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे को तो मछली से एक काँटे ही अच्छी लगती है